मैंने दस दिन के अंदर अभी एक जींस का पेंट खरीदा था उसकी सिलाई बहुत अच्छी थी उसकी ज़िप भी अच्छी थी ज़िप ज़्यादातर जींसों में ज़िप खराब होने का डर रहता है लेकिन उसकी कोई ज़िप की उसकी गारंटी है ज़िप उसकी कोई खराब नहीं होगी उसकी सिलाई की भी गारंटी है कपड़ा भी अच्छा है नॉर्मल है सॉफ्ट है